हम जैसा कि जानते हैं हमारे पुराने फ़ोटो जो हार्ड काॅपी के रूप में रखी गई हैं हमारे बचपन की तस्वीरें हमारे दादा दादी के साथ जो तस्वीरें आज रखी गई हैं एलबम में सजा कर वो हम जो देखते हैं ना तो हमें बहुत भावुकता लगती है अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि आज हम और हमारे दादा दादी वो साथ नहीं रह पाते अगर वो साथ होते तो अच्छा लगता और और जो आज की नई जो तस्वीरें हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में कोई रखता नहीं है सब सॉफ्ट कॉपी के रूप में मोबाइल में इश्टोर रखते हैं और वो वो इश्टोर ही नहीं रह पाता वो डिलीट भी हो जाता है और इस लिए हम चाहते हैं कि वो जो पुरानी तस्वीरें हार्ड कॉपी के रूप में जो एलबम में सजा कर रखी गई हैं वो रखी जाए तो अच्छा रहेगा और पुराने के समय में लोग जाते थे इश्टूडियो में परिवार के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने और उसको रखते थे हार्ड कापी के रूप में और आज जब देखते हैं अपने पुराने फ़ोटो शादी की फ़ोटो बर्थडे की फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ख़ुशी महसूस होती हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है उसको देखने के बाद और आज के समय में षा शादी विवाह में सब कैमरा कर लेते हैं और हाथों हाथ मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं और जिसके लिए बाद में वो डिलीट भी हो जाता है और बाद में वो वो चीज़ नहीं पा पाते बचपन का चीज़ और आज जैसा कि लोग देख रहे हैं कि मोबाइल में फ़ोटो खींचने के बाद वो दूसरों के पास ऐसे ही भेज देते हैं और जो कि सही नहीं है और उसके लिए वो इश्टोर नहीं कर पाते वो उस चीज़ काे ध्यान नहीं रख पाते जो कि हमें आगे जा कर जो ख़ुशी देगी वो उसको रखते नही हैं